आङो साननैसो सिगां दखना गांसे बायदोमोन बे दखनाया माइदि गोनांमोन माइदि गोनां दखनाखौ आङो खेबसे गानखांनायनि उनाव सुदोंमोन सुनायनि उनाव आं जोबोर गाज्रि रोखोम फिथाइखौ मोनो हादो मानोना दखनाया खेबसे सुनायावनो रं खारदों गाज्रि रोखोम जादो सेस मोजां रोखोमनि फिथाइ मोनासै आङो बेनिथाखाय आं जोबोर दुखुनांथाव जानानै दं दुखु मोनदों बे दखनाखौ बायनानै लाबोनानै